जोधपुर जिले में अनेक उल्लेखनीय लैंडमार्क और ऐतिहासिक स्थल है जैसे यहाँ का किला है संग्रहालय है मंडोर उद्यान है कायलाना झील है और पब्लिक पार्क है मंडूर में लोक देवताओं की अन्य मूर्तियाँ स्थापित हैं वहीं हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग में एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जहाँ राजा महाराजाओं के पुरानी चीज़ें रखी गई हैं और इस किले को बहुत दूर दूर से विदेशी पर्यटक देखने के लिए आते हैं समय समय पर किले का रख रखाव जर्जरता का ध्यान भी रखा जाता है इसके अलावा जैसे जोधपुर में जो कायलाना झील है वहाँ पर भी दर्शनीय स्थल अच्छा है जिसके ऊपर एक पहाड़ी पर प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धनाथ का जिसे हम सिद्धनाथ महादेव का मंदिर कहते हैं जहाँ पर यहाँ के लोग अधिक से अधिक संख्या में जाते हैं और दर्शन करके आते हैं और उसी प्रकार एक अन्य मंदिर भी है उसके आस पास जिस पर यहाँ पर अनेक होटलें पर्यटन के हिसाब से बनी हुई हैं कायलाना झील में बोट और शिप का भी आयोजन किया जाता है जिससे विदेशी सैलानियों को कुछ निर्धारित राशि दे कर बताया जाता है कि वो कर सकें